हैलो मैडम जी नमस्ते ओह् अ'ऊं आक्खा दी ही में अज्ज कम्मो र नी औने ओह् यरा मिकी बमार होई गेदी में में अज्ज बमार होई गेदी यरो मिकी थोह्ड़ा डेंगू होई दा हा अरे मैं उठोआ दा नेईं ऐ कम्म फ्ही ओह् अ'ऊं ओह् करने ओह् करनी आं भेजनी आं कुसै गी अपने थाह्र कम्म करूड़दी में आई जाना यरो अट्ठ नमें दिन तकर डाक्टरै आक्खे दा रैस्ट करो थोह्ड़ी अपना ध्यान रक्खो ते तां करियै हां ते फ्ही हून में नी औना ऐ पंज छे दिन ते फ्ही तुस गै करेओ यरा थोह्ड़ी अवा अ'ऊं जेह्का कम्मै आह्ली भेजङ नी ओह् यरा नुहाड़े कन्नै कन्नै बेहियै ते कम्म करेओ उसी थोह्ड़ा कम्म घट्ट औंदे ई महां जेह्की अ'ऊं कम्मे आह्ली भेजङ नी उसी कम्म थोह्ड़ा घट्ट औंदा ऐ ते ओह्दे कन्नै कन्नै गै रवेओ हां ते फ्ही जेह्का किश उसी आक्खेओ नेईं पता लगदा फ्ही मिकी फोन करियै पुच्छेआं हां एह् ठीक ऐ फ्ही तुस अपना बी ध्यान रक्खेओ अवा हां में बी ध्यान गै रैस्ट दित्ती दी डाक्टर ने मिकी थोह्ड़े दिनें दी एह् ठीक ऐ फ्ही तां